یہ بہت اہم اور ضروری سوال ہے ہم سب اردو اردو بولنے اور اردو زبان سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہم کو اس زبان کی تاریخ سے کم و بیش واقفیت رہنی چاہیے رکھنی چاہیے اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زبان کب کہاں اور کس طرح پیدا ہوئی اور کیسے اس کے اندر تبدیلی آئی اس زبان نے صدیوں اور سالوں کے اس سفر کو کیسے طے کیا کن کن مر مرحلہ سے گزری یہ وقت کے ساتھ کیسے ابھری اور ترقی کرتے ہوئے آج کس طرح پوری دنیا بولی جا رہی ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اچانک سے پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی اچانک سے اس کے اندر تبدیلی آئی بلکہ ہندوستان کے مختلف دور کی مختلف زبانوں سے اس کا خمیر تیار ہوا ہندوستان میں مختلف عرصے میں مختلف زبانوں نے قدم جمایا کبھی سنسکرت نے تو کبھی فارسی نے اپنا سکہ جمایا لیکن ان تمام زبانوں کی موجودگی میں ایک کمی سی تھی کہ کوئی سنسکرت جانتا تھا تو وہ فارسی نہیں جانتا تھا جو فارسی جانتا تھا تو وہ سنسکرت نہیں جانتا تھا دیگر زبانیں بھی پھیلی ہوئی تیں جیسے ہندی عربی ترکی وغیرہ جب یہ تمام زبانیں ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوئے تو ان کے آپس کے میل ملاپ سے آہستہ آہستہ ایک نئی زبان وجود میں آئی جیسے الگ الگ موقعے پر الگ الگ نام دیا گیا جو کبھی ہندی تو کبھی ہندوستانی تو کبھی ریختہ کے نام سے یاد کی گئی اور اب وہ پورے عالم میں اردو کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے اس وقت میں نے اس زبان میں جس کو جس جس تبدیلی کو دیکھا ہے اور یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب یہ زبانیں بہت صاف ستھری تھی اب اس میں انگریزی زبان داخل ہوتی جا رہی ہے انگریزی زبان کی داخل نے اس زبان کے اندر کافی تبدیلی پیدا کی ہے اس وجہ سے یہ زبان اب بدل بدل رہی ہے اور ہم اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں